मौलसँ एगो चादरि खरीद कऽ आनलहुँ ओहि चादरिमे सुती कऽ कहि कऽ देलक लेकिन ओ सुती नहि छलय ओ छै ने ओतऽ फेर धोलौ हँ तऽ ओहिमे से रङ्गो झड़ैत छलै हँ आ मने मिक्स यऽ सुती नहि यऽ प्योर